हलो जय झूलेलाल जी हा मां मूंखे चांहि वारो थो ॻाल्हायां हा हुकुमु कयो हा जी हा वीह हा तव्हांखे कंहिं वीह चयूं माना फिकी चयूं हा हा तव्हांखे उहा चांहि में कड़ कड़क खपे या लाइट हुजे अच्छा मसाले में मतलबु अद्रक ऐं असांजी जेको इलायची लौंग हा हा चांहि तमामु सुठी तव्हांखे काई काई शिकायत न ईंदी हा असां काफ़ी सालनि खां हिते ई असांजी दुकानु आहे तव्हांखे तव्हां सुञाणंदा हूंदा तव्हां ईंदा आहियो कॾहिं कॾहिं पीअण असांखे ख़बर आहे हा हा नाश्तो बि तव्हां अच्छा चांहि सां गॾु बिस्किट ऐं टोश रोलर ॾेई सघंदा आहियूं ॿियो हीअं पकोड़ा जेको चयो तव्हां अञा मिली वेंदा तव्हांखे जीअं चयो ॿुधायो घणा खपनि तव्हांखे हा टोश पैकेट जा घणा टे पैकेट मोकिलियांव टोश जा टे ऐं बिस्किटनि जा टे पैकेट बिस्किटनि जा थोरा वधीक थो मोकिलियांव छह पैकेट हा वीह तव्हांखे वीह वीहनि ॼणनि लाइ खपे हा त वधीक तव्हांखे मोकिलियांव थो उहो तव्हां जेको जे कॾहिं बचेव त वापसि बि कजो तव्हां पैकेट हा तव्हांखे टाइम सां मोकिलींदासीं तव्हांखे काई शिकायत न ईंदी ऐं तव्हांखे सभु हाणे ई मोकिलियूं या यको सभु गॾु जी सामानु नाश्तो नाश्तो ऐं चांहि ॿई गॾे मोकिलियूं तव्हांखे की न पहिरियों नाश्तो मोकिलियूं

हा पंद्रहें मिंटे खां पोइ तव्हांखे चांहि माना साढे चई साढे चई पौणे पंजे जे आसिपासि तव्हांखे नाश्तो मोकिलियूं ऐं पंजे बजे जे आसिपासि तव्हांखे चांहि मोकिलिजे तव्हांखे ॿियो कुझु हा उहा चांहि फ़ि फिकी चांहि तव्हांखे नंढे कंटेनर में मोकिलींदासीं तव्हांखे ख़बर पेईजी वेंदी ऐं मिठी चांहि जेका आहे उहा बि चोॾहंनि ॼणनि लाइ आहे त उहा वॾे कंटेनर में ईंदी हा बिल्कुलु समुझी वेंदव हा सही आहे हा असांजो जेको छोकिरो आहे उहो तव्हांखे समुझाईंदो ॿुधाईंदो हा हा ॿियो कुझु हुजे हुकुमु हुजे तव्हां ॿुधायो कुझु बि वरी बि तव्हांखे नंबर आहे तव्हां कॾहिं बि असांखे चई सघो था विच में बि वधीक खपेव कुझु त तव्हां ॿुधाए सघो था ठीकु आहे न महिरबानी जय झुलेलाल